हेलौ आं थिथागुरिनिफ्राय खारिगावसिम थांनो थाखाय दहाय केब अनलायन बुकिं खालामहरदोंमोन आङो साराय नयथायावनो सहैनांगौमोन दा दसथा जालायलायबाय सफैयाखै बिनिखायनो आं केन्सेल खालामसै